تلنگانہ میں آرٹ کے بہت سارے گیلریاں ہیں جہاں پر آرٹ گیلری دیکھ سکتے ہیں ٹورسٹ آ کرجیسے کہ چومحلہ پیلیس بہت ہی خوبصورت ہے اس میں بہت سارے چیزیں ہیں اور نمائش محل بھی بہت اچھا ہے یہاں پر بہت ہی جی سالار جنگ میوزیم بھی ہے جس میں بہت سارے آرٹ کے چیزاں ہیں بہت سارے فنکار نے اپنے آرٹ کو وہاں پر نکھارا ہے اور لوگوں کو دیکھنے کے لیے بہت آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے دیکھ کر جسے